आमच्या राज्यांत चडशें मेळटा खाण म्हणजे बिबिन्का आनी दोदोल जे क्रिश्चन लोक आपल्या नातालाचे टायमार करता तशेच आमचे हिंदू लोक खतखतें जें तरेन तरेन भाजयांचें ताका आमी तोंडाक म्हणटा तें करप जाता हें खंयच्याच आनी बाकीच्या भारताच्या राज्यांक पळोवंक मेळना आनी हीं आमचीं खाशेलीं जेवणां आसात